سر آپ بالاجی موبائل سے بات کر رہے ہیں سر آپ کے پاس سیمسنگ ایس ون موبائل مل جائے گا اچھا سر اس کے اچھا سر سیمسنگ ایس ون کے پرائس کتنے ہوں گے اچھا سر کتنے ہوں گے بیس ہزار سے اسٹارٹنگ ہیں اچھا سر سر سیمسنگ کا ہی مجھے ایس ون کا فون چاہیے اب مجھے اس کے پرائس بتا دیجیے اچھا سر بائیس ہزار کا اوکے سر آپ کی آپ کے چاندنی چوک یہ سر کب تک اوپن ہوتی ہے ٹائمنگ بتا سکتے ہو اچھا ساڑھے دس بجے ہوتی ہے اور سر کب تک کھلی رہتی ہے چار بجے تک اوکے سر کیا میں آپ کے پاس بتا دیجیے میں کب آؤں آپ کے پاس ہوں اوکے سر میں آپ کے پاس پرسوں آتی ہوں